आंनाव आयखु जेट सिकस लाइट पाइबजि दंमोन आमफाय आं साननाय मथे पन आथ' मोजां जागौमोन नाथाय केमेराया जेरैबायदि सानदों बिदि नङा आरो बारा मोजां मोनाखै पन आबो थाब थाब दुङो चार्ज आबो एसे बांसिन वाटनि जाबा साबसिन जागौमोन टुइन्टी वाट ल'